बाबा धाम बाबा धाम जाने में बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे दीदी और भैया के साथ जाते हैं बाबा धाम जाने में वहाँ से सुल्तानगंज में जल भरते हैं उठाते हैं तब चलते रहते हैं चौबिस घंटा चलते हैं रात में भी आराम करते हैं जब थक जाते हैं तब जाते हैं फिर चार बजे जगते हैं स्नान पूजा करते हैं तब फिर कांवर उठा के जाते हैं बहुत मन लगता है बहुत दीदी भैया भी जाते हैं बोल बम बोल बम करते हुए बहुत बोल कांवरिया बोल बम करते हुए बहुत मन लगता है हमको जाने में आज कल सावन का दिन है सावन का दिन होने में बहुत दीदी भैया भी जाते हैं जाते हैं यहाँ से वहाँ सुल्तानगंज में जल भरते हैं पैदले पैदले जाते हैं पाँव में भी दर्द होता है तो वहाँ बैंडेज़ के लिए डॉक्टर भी है टेबलेट खा खाकर जाते हैं जाते हैं बहुत दीदी सारे भैया सब के साथ जाने में मन लगता है चलिए चलिए बोल बम जाने में कितना अच्छा लगता है कि सब मनोकामना पूर्ण करते है इसीलिए सब दीदी भैया आज कल ज़्यादा बोल बम जाते हैं सबके साथ बहुत मन लगता है जाने में बोल बम क्या जाइए न बोल बम बहुत मन लगता है चलिए दीदी चलिए बहुत अच्छा लगता है बोल बम जाने में कोनो एक ठो आदमी जाते हैं ढेर सारे आदमी रहते हैं हमको बहुत मन लगता है बोल बम जाने में पूजा करने में भी दिन लग जाता है लगता है तो क्या हुआ मनोकामना तो पूरा होता है बोल बम जाने में बहुत मन लगता है जल चढ़ाते हैं बहुत भीड़ भी रहने पे बहुत मन लगता है भीड़ भी बहुत रहते हैं बोल बम में दीदी भैया सबके साथ बहुत मन लगता है रात में भी आराम करते हैं जब आराम करने का जब आगे बढ़ जाते हैं आगे पीछे देखते हुए सब कँवरिया आगे बढ़ गए तो अब कैसे जाएंगे जाते जाते रात हुआ आराम भी करते हैं आराम कर कर स्नान पूजा भी करते हैं तब फिर खाना खाते हैं तब फिर चलते हैं चलते चलते सात रोज़ में बोल बम से घूम फिर कर आ जाते हैं जल भी चढ़ा देते हैं जाने आने में सात रोज़ लगता है सात रोज़ के बाद आ जाते हैं तब आराम करते हैं सुईया पहाड़ पर चलने में बहुत दिक्कत पैर में होता है पैर में पैर भी फूल जाते हाँ पैर फूल जाने के बाद आते हैं वहाँ से जल चढ़ाकर तब दो चार रोज़ आराम करते हैं आराम करने के बाद वहाँ डॉक्टर भी रहता हैं पानी पिलाने वाला भी रहता है डॉक्टर सब लगे रहते हैं सत्तू पिलाने वाला रहता है केला खिलाने फल फूल के लिए बहुत आजादी है रस्ते घाटे घाट पे आदमी पानी भी पिलाते हैं सरबत भी पिलाते बहुत सेवा करते हैं नज़दीके नज़दीक आदमी सब रहते सेवा करने में बहुत आदमी काम करने में बहुत सुरक्षित रहते हैं अब वो जाना चाहिए सबको जाना चाहिए अब सब आदमी मिलकर बोल बम जाते हैं ढेर सारा आदमी जाते हैं बहुत मन लगता है जाने में बोल बम बोलते बोलते बहुत दीदी भैया जाते हैं पहले तो इतना आदमी नहीं जाते थे अब तो बहुत आदमी जाते हैं मन कामना पूर्ण करते हैं तो जाएंगे नहीं जाएंगे बोल बम जाएंगे अबकी बार फिर जाएंगे जाना चाहिए सबको मनोकामना पुर्ण होते हैं बोल बम जाने में बहुत अच्छा लगता है सबके साथ सबके साथ जाने में बहुत अच्छा लगता है बोल बम सब पीले पीले कलर में रहते हैं पैर भी दर्द करते हैं तब भी बोलते हैं कि नहीं ठीक ठाक है बाबा के नाम पे जाते हैं बाबा को जल चढ़ाएंगे अच्छा लगता है वहाँ से आते हैं सिंहेश्वर वहाँ से आते हैं सिंहेश्वर बाबा को भी जल चढ़ा लेते हैं हम वहाँ से आते हैं आते सिंहेश्वर बाबा को जल चढ़ाते हुए घर आते हैं घर आते हैं तब खाते पीते हैं तब खाना खाकर आराम करते हैं तीन चार रोज़ लगता है पैर सब फुल जाते हैं पैर सब ले तब डॉक्टर से टेबलेट सब लेते हैं महलम लगाते हैं घाटे घाट पर डॉक्टर सब लगे रहते हैं महलम देते हैं पट्टी भी करते हैं टेबलेट भी देते हैं खा खाकर जाते हैं जबकि कितना आदमी को कुछ नहीं होता है कितना को बहुत कुछ हो जाता है लेकिन क्या करेंगे परिश्रम करेंगे तब न फल मिलेगा करना तो चाहिए सबको करना चाहिए सब आदमी जाते हैं बोल बम जाना चाहिए सबको सबको जाना चाहिए बोल बम बोल बम जाने म बहुत मन लगता है नहीं कैसे नहीं जाएंगे अपना मम्मी को भी बोलते हैं अबकी बार सब फेमिली जाएंगे बोल बम बोल बम तो जाना चहिए सबका मनोकामना पुर्ण करते हैं तो नहीं जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे जाना चाहिए सबको सबको बोलते हैं चलिए दीदी चलिए दीदी भैया बोल बम जाने में बहुत मन लगता है अबकी बार फिर सावन में जाएंगे बोल बम बोल बम जाने में कोनो बात थोड़ो है आज कल तो सब जाते हैं ढेर सारा आदमी जाते हैं जाएंगे जाएंगे मन लगता है बोल बम जाने में सबके साथ मन लगता है जाने में बोल बम तो ज़रुर जाएंगे बाबा का चरन में जल चढ़ाते हैं बाबा से मिलेंगे कैसे मिलेंगे जाएंगे तब न मिलेंगे जाना चाहिए सबको जाएंगे तब सफल होगा वहाँ से बाशुकी नाथ भी जाते हैं जाने में एक दिन लगता है यहाँ दो बजे जल चढ़ाते हैं वहाँ सात बजे जल चढ़ा देते हैं जल चढ़ाने में हमको बहुत अच्छा लगता है बोल बम भी जाने में हमको बहुत अच्छा लगता है चलते फिरते हुए चले जाते हैं बोल बम जाने में बहुत मन लगता है काहे ना मन लगेगा सबके साथ न रहते हैं इसीलिए अच्छा लगता है बोल कवंरियाँ बोल बम बोलते बोलते चल जाते हैं चले जाते हैं